हम खानाके बारेमे बाजि रहल छी ठीक छै हम जाइ छी बाहर परदेश हमरा आरके खाना पीना सभरङ्गके बनाबय पड़ै छै ठीक छै तऽ ताहिमे भए गेलै मछली अण्डा चिकन मटन भेज भेज बिरयानी भेज खानासभ नोन भेज भेज सभ बनायल बनबय पड़ै छै हमरा आरके ताहिमे हमसभ गेलहुँ मछली बनबैके रहल तऽ हमसभ गेलहुँ मार्केट मार्केटमे मछली लेलहुँ मछली लेलाके बाद से छै ने घरपर लए गेलहुँ रूमपर रूमपर लए गेलाके बाद हमसभ छील छाल कयलहुँ मछलीके बढ़िआँसँ साफ सुथड़ा कयलहुँ साफ सुथड़ाके बाद एकदम पीस बनेलहुँ जेना जेना छोट छोट पीस बनेलाके बाद धो धा कयलहुँ धो धा कयलाके बाद फेर कढ़ाहीमे चढ़ेलहुँ कढ़ाइमे चढ़ेलाके बाद फ्राइ कयलहुँ फ्राइ कयलाके बाद फेर निकाललहुँ फेर ओकरा मसाला वसाला देलहुँ भूज भाज कयलहुँ भूज भाज करलाके बाद छै ने जतेक मसाला वसाला रहल सभ प्याज लहसुन वहसुन सभ दए कऽ भूज भाज कयलाके बाद फेर मछली गिरेलहुँ मछली गिरेलाके बाद रस देलहुँ रस देलाके बाद फ्राइ व्राइ कए कऽ पकाए कऽ सभ बढ़िआँसँ पकाए कऽ मछलीसभके जतेक घर परिवारमे आदमी रहै छै सभ खाना पीना खेलहुँ सभ मछली बनाए कऽ तकर बाद फेर अण्डा चिकन मछली दालि चावल सब्जी उब्जी पापड़ चरौरी तरुआ बगरुआ सभ बनाएल आबैए हमरा सभ हम बतबै छी केना केना बनबाए बनबै छियै अच्छा तरीकासँ बतबै छी जेना चावल चावलके छै ने पहिले पानिमे दए कऽ धोइत छियै फेर पा डेक्चीमे से अदहन लगबै छियै अदहन लगेलाके बाद चावल धोए कऽ अदहनमे दै छियै चावल चावल पाकि जाइ छै तऽ उतारै छियै फेर दालि बनबै छियै दालि बनेलाके बाद छै ने दालि बनै छै अदहन दए कऽ अदहन दए कऽ धोए कऽ दालि देलहुँ दालि देलाके बाद फेर दालि पाकल दालि उतारलाके बाद फेर सब्जी मार्केटसँ खरीद कऽ अनलहुँ सब्जी आनि कऽ फेर ओकरा सभरङ्ग जे सब्जी खाएके मोन हुए सब्जी बनेलाके बाद